बाहर जाते हैं सामान स लाते हैं ट्रेन के टिकट कटाते हैं यहाँ से हाजीपुर जाते हैं और वहाँ टिकट कटाकर टरेन पकड़ते हैं तो सामान लेकर आते हैं बाहर जा पटना से गाड़ी पकड़ते हैं फ़िर अपना बाल बच्चा के कमाने के लिए चे करते हैं फ़िर जाते हैं तो आते हैं उनका टेरेन का खर्चा करते हैं अच्छे से